राजस्थान शिक्षा में ॾाढो बदिलाउ आहियो आहे अॼुकल्ह त नयूं नयूं टेक्नलू निकिरी वियूं आहिनि जो ॿारनि लाइ हर सहूलियत थी पई आहे किथे त ॿार ॾाढा कमज़ोर हूंदा आहिनि त हुननि खे टूशन जी ज़रूरत पवंदी आहे ऐं किथे त स्कूल अहिड़ा सुठा हुंदा आहिन जो ॿारन खे टूशन जे लाइ ज़रूरत न पवंदी आहे ऐं उते ई हिननि खे एतिरी महिनत कराईंदा आहिनि जो ॿार अॻियां वधे ऐं टेक जे ऐं अॻियां वधी करे पंहिंजो पढ़ाईअ जो नालो करे ऐं अहिड़ीअ तरह ही स्कूलनि में बि नया नया टेक्नल खुली वया आहिनि हर तरह टीचर पढ़ियलु लिखियलु ऐं सुठे एजुएशन ते आहिनि जो ॿारनि खे सुठीअ तरह सां गाइड कनि था व ऐं ॿारनि अॻियां वधण जे लाइ कनि था कंप्यूटर इंटरनेशनल सभु माना क्यो वेंदो आहे अहिड़ीअ तरह व ॿारनि खे हर तरह हर स्केल ते मदद कई वेंदी आहे व जो ॿार पंहिंजी पोजीशन ते आणींदा आहिनि अॼुकल्ह ॿारनि ते ॾाढो के ॾाढो ज़ोर ॾिनो वेंदो आहे ऐं ॿार खे हर तरह मदद कई वेंदी आहे